کام کے علاوہ جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تب میں اپنے دلچسپی والے کام کرنا پسند کرتا ہوں میرے دلچسپی والے کاموں میں سب سے پہلا کام مچھلی پکڑنے کا ہے میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں ندی پر جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کبھی بھی موسم صاف ہوتا ہے اور میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تب میں اپنے گھر کے پاس وہی ایک ندی ہے وہاں پر مچھلی پکڑنے جاتا ہوں اس کے علاوہ مجھے سوئیمنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے سوئیمنگ کرنے سے ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے جب کبھی میرے پاس خالی سمے ہوتا ہے میں سوئیمنگ کرنے جاتا ہوں اس کے علاوہ میں پتنگ بازی بھی کرتا ہوں پتنگ بازی کرنے میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس میں آپ کو کہیں جانا نہیں پڑھتا ہے اس میں آپ خود کے گھر سے اپنی چھت پر سے اچھی طریقے سے پتنگ اڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں سائیلنگ کرنا پسند کرتا ہوں سائیلنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور اس سے بہت دلچسپی ملتی ہے اور میں بیڈ مینٹن کھیلنا پسند کرتا ہوں جب کبھی بھی میرے پاس شام کو یا رات میں فری ٹائم ہوتا ہے تب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ بیڈ مینٹن کھیلنا پسند کرتا ہوں بہت بہت شکریہ